دیکھیے دوڑنے کے طریقے تو مجھ کو نہیں معلوم اس لیے کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں ہم گاؤں میں رہتے ہیں ہاں جس طرح لوگ دوڑتے ہیں اسی طرح ہم بھی دوڑتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر اور دوسری بات یہ کہ ہم جم بھی جوائن نہیں کیے ہیں کیونکہ ہمارے گاؤں میں جم وغیرہ نہیں ہے دوڑنے سے صحت پر مثبت اثر پڑتا ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے جب ہم دوڑتے ہیں دوڑنے کے بعد ہمارے جسم سے پسینہ نکلتا ہے جس کے بعد ہمیں سکون ملتا ہے اور اس سے جسم میں چستی پھرتی آتی ہے اور ہم پر ذہنی اثر ذہنی دباؤ جو ہوتا ہے وہ کم پڑ جاتا ہے اور ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں دوڑنے سے پہلے ہم تھوڑا پانی پیتے ہیں اور دوڑنے کے بعد ہم کچھ نہیں کچھ نہیں لیتے نہ پیتے یہاں تک کہ تھوڑا آرام کر لیتے ہیں آرام کرنے کے بعد ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اور پھر اپنے کام کے لیے جاتے ہیں